ठीक छै कोबीके कोबीके दाम की छै बीस टका पचीस टका खाना भए गेलै दालि चाबल सबजी बच्चा सब सब घरेमे छै पढ़ै लऽ गेलैया पढ़ै लिखै लऽ गेलै इसकुलमे समान सबके की दाम छै पिआज

छै चना की दर छै मसुरीके दालि मसुरीके दालि

हरदीके पौकिट

चाबल पापड़ कऽ पौकिट ओ पस्ता ओ अच्छा तेल की दर छै तेल सरसोके हँ तेल लीटर ओ आ अथी रिफाइन ओ अच्छा गोलगप्पा कऽ पौकिट गोलगप्पा कऽ पौकिट आबै छै ओ अच्छा ओ जे छै ओ आ जे छै अथी मरचाइ की दर छै मरचाइ दूइ सए बीस ओ ओ आ ओ जे छै अथी पापड़ जे एगो आबै छै चीप्स चीप्स की दर छै ओ आ अथी चनाके बेसन की दर छै